हाँ मैं हाल ही में हुई एक घटना के बारे में बताता हूँ जो न्यूज़ पर काफ़ी प्रचलित भी हुई और वह मुझे बहुत दिलचस्प लगी ये घटना है कि पबजी खेलते हुए जब एक पाकिस्तानी महिला भारत आ गई सचिन जो कि यू पी का रहने वाला था वह पबजी खेलता हुआ पाकिस्तान में महिला से फ्रेंडशिप की और पाकिस्तानी महिला को अपने यहाँ ले आया ये घटना बहुत दिन तक मीडिया में बनी रही और यह मुझे काफ़ी दिलचस्प भी लगी क्योंकि यह एक नई घटना थी और यह मीडिया ने भी इस घटना को बहुत ऊँचे स्तर पर दिखाया और यह न्यूज़ बहुत तेजी से हमारे पूरे देश में वायरल भी हुई और यह सभी को दिलचस्प लगी